دراصل میرے علاقے میں گرمی جاڑا اور برسات تینوں ہی ہوتے ہیں جو کہ ہم تینوں ہی موسم دیکھتے ہیں اور ہمیں تینوں ہی موسم بہت صحیح لگتے ہیں وقتی طور پہ تینوں ہی ہوتے ہیں ہمارے موسم ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہم سب کچھ دیکھ پاتے ہیں اور ہمارے علاقے میں برسات میں اور گرمی میں اور فصلیں الگ الگ طرح سی اگائی جاتی ہیں جیسے کہ سردی میں آپ کا گوبھی ہوتی ہے دھنیا ہوتا ہے اور پیاز وغیرہ ہوتی ہیں یہ سب سردی میں اگائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارا جو گنا ہوتا ہے وہ ہم جو کھانے کو جو سواد ملتا ہے ہم کھاتے ہیں اس کو سردی میں کھا پاتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس وجہ سے کچھ ایسی بھی فصلیں ہوتی ہیں ہماری جو ہم کیا کہتے ہیں گرمی میں ہوتی ہیں جیسے کہ دھان ہوتا ہے گیہوں ہوتا ہے اور ہمارا جو چری ہوتی ہے بھینسوں کے چارے کے لیے اس کو بھی ہم گرمی میں اگاتے ہیں اور بھی کئی طرح کی فصلیں ہیں جس وجہ سے ہم وہ اسے اگاتے ہیں اس کا آنند ملتا ہے ہمیں اسے اچھی طریقے سے کھا پاتے ہیں اور جو جب تک ہم جس چیز کو پراپر گرمی کی چیز گرمی میں اگاتے ہیں تبھی وہ ہمیں اچھی طریقے سے مل پاتی ہے